जैसे कि हम भेलियै बिहारी तऽ हमरा मैथिली अच्छा आबैए अच्छा से बोल भी लै छियै आर अगर हम बात करब कि दोसर भाषा से अगर हमरा कभी अनुवाद भेल या अनुभव हमर कइसन रहल तऽ हम बोलब कि जैसे कभी कभी बंगाली लोग अगर हम लोग बंगाली लोग से बात करै छी हम मैथिली बोलय छी ओ बंगला बंगाली बोलि रहल छै से हम अपन भाषामे बोलय छियै अगला अपन भाषामे हमरा से बात करि रहल छै से हम ओकर भाषाके ई बात भाषा समझ जाय छियै ओ हमर कई बातसऽ समझ जाय छै लेकिन हम दुनू के एक दुसरे के सब भाषा बात नहि समझ पा रहल छियै ठीक छै तखनी फेर समस्या आ जाय छै कि हम ई भाषा सीखल रहितियै तऽ हमरा ई समस्या नहि होइतिऐ आर बंगाली लोग सोचै छै कि मैथिली सीखल रहितियै तऽ हमरा कोइ समस्या नहि होइतिऐ हम दुनू फिर अच्छे से बात करैत रहितियै तो कभी कभी समस्या आ जाय छै और जैसे कि मैथिली मैथिली ऐसा भाषा छै जेकरामे अलग तरह के मिठास छै आओर बहुत ही खूबसूरत भाषा छै एकरामे अगर कोइ चिल्लाके भी बोलय छै या कभी कोइ झगड़ा भी करै छै तो भी वो प्यार से ही लगै छै तो मैथिली बहुत प्यारा खुबसूरत भाषा छै खैर सबके अपन अपन भाषा छै अगर हम दुसरे भाषाओं से अगर हमर कभी विवाद होलौ हमर ओकरामे एक आध जगह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा छै एक आध जगह एक्सपीरियंस अनुभव बहुत खराब रहल छै कभी कभी कुछ हमरा कोइ कोइ बोलके निकल जाइए तऽ हम समझ नहि पाय छियै अरे हमरा ई बोलिके निकलल लेकिन कभी कभी हम समझ जाय छी कि नहि हमरा ई बोलके निकलल तऽ हम मैथिली भाषामे ओकर जवाब दऽ दै छी की अहाँ हमरा ई बोललियै हँ अहाँकेँ हम भी ई बोल दै छी तऽ ई हमर अनुभव रहल छै